तुज्या आवडट्या खेळा बद्दल सांग म्हजो आवडटो खेळ म्हणल्यार व्होलीबॉल व्होलीबॉल ही गेम म्हाका खूब आवडटा खेळपाक किंवा दुसऱ्यांक शिकोपाक म्हाका व्हॉलीबॉल खूब आवडटा व्हॉलीबॉल खेळच्या पयलीं आमी प्रॅक्टीस घेता ती प्रॅक्टीस वॉमअप म्हूण आसता ताच्या पयलीं आमी रनींग करता किंवा बॉडीचें स्ट्रेचींग किंवा बाकीचें कितें तरी करता जेणे करून आमकां इनज्यरी खेळटा तेन्ना इंनजरीस जावंक जायना म्हणून तशेंच व्हॉलीबॉल खेळटा तेन्ना हांव स्मॅशाक रावतां स्मॅश मारपाक रावतां तेन्ना तो लिफ्टर बरो बरो म्हाका बॉल काडून दिता आनी लिफ्टींग बी बरी मेळयिल्ल्या कारणान हांव बरे स्मॅश मारपाक शकतां तशेंच आमी व्हॉलीबॉल खेळून दोन रनर्स अप ट्रॉफी बी हाडिल्ल्यो आसा अशें म्हणून अशाक लागून म्हाका व्हॉलीबॉल ही गेम खूब आवडटा